اتّر پردیش ایک بہت ہی زیادہ اچھا دیش ہے یہاں پہ سبھی لوگ مطلب بھائی بہن کے طرح رہتے ہیں یہاں پہ ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی بھی بہت سارے رلے رلیجنس ہیں مطلب کوئی لگتا ہی نہیں کہ وہ ہندو ہے یا وہ مسلمان ہیں مطلب آج کے ڈیٹ میں یہاں اتّر پردیش میں کوئی دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہندو الگ ہے یا مسلمان الگ ہے کرس کرشچن الگ ہیں اور بھی اور بھی جاتیاں ہیں کہ وہ الگ ہیں کہ وہ الگ ہیں یہاں پہ ہر طرح کے کپڑے پہنے جاتے ہیں زیادہ تر تو اتّر پردیش میں سوٹ شلوار ہی پہنا جاتا ہے جوکہ مطلب ہر ہر لوگوں کو پسند ہے اور اوروں کے دیش کے مقابلے بات کیا جائے تو اتّر اتّر پردیش کا پہناوا اور اوڑھاوا دونوں ہی بہت ہی زیادہ اچھا ہے اور باہر کے لوگ آتے بھی ہیں تو وہ ہمارے ہی رنگ میں رنگ جاتے ہیں وہ ہمارے طرح ہی کپڑے پہننے لگتے ہیں ان کو بھی بہت اچھا لگتا ہے ہماری طرح کپڑے پہننا ہماری طرح بال ہماری طرح رہنا باتیں کرنا سب کچھ اور اور تو اور ان کو ہمارے یہاں اتّر پردیش کی ڈشیں بھی بہت اچھی لگتی ہے وہ جیسے ہم کھانا بناتے ہیں وہ ہماری کنٹری سے ایسے ایسے کھانا ایسے ایسے ڈشیز اور اتّر پردیش سے سیکھ کے جاتے ہیں ویسے وہ وہاں پہ جا کے وہ ٹرائی کرتے بناتے ہیں